हमारे इंडिया में बहुत सारे खेल होते हैं की ब हॉकी हुआ था हॉकी बहुत लोग पसंद करते थे बहुत लोग नहीं पसंद करते थे वो हॉकी बहुत लोग पसंद करते थे बहुत लोग नहीं पसंद करते थे हम भी नहीं पसंद करते होकि हम भी क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली के पसंद करते हैं विराट कोहली खेलते हैं धोनी खेलते हैं रिंकू सिंह खेलते हैं सुमित जायसवाल खेलते हैं और खेलते हैं बहुत बढ़िया क्रिकेटर खेलते हैं बहुत बढ़िया छक्के चौके मारते हैं टीवी में देखते हैं न्यूज़ में भी देखते हैं और इससे बहुत पढ़ने लगता है न्यूज़ में भी पढ़ते हैं पेपर में भी देखते हैं और मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ मेरे को भी क्रिकेट शुरू से ही पसंद थे क्रिकेट खेलता हूँ इतना ज्यादा पसंद है छक्के चौक्के लगता हूँ बहुत सब तारीफ करते हैं वह वह बहुत ज्यादा थी खेलते हो बहुत अच्छा खेलते हो तुम भी क्रिकेटर बन जाओ यह सब खेलो क्रिकेट खेलो क्रिकेट के ही लत रखो इससे ही ज्यादा बहुत बढ़िया तुम खेलते हो क्रिकेट गुल्ली डंडा हुआ फिर गुल्ली डंडा खेलते हो वो कबड्डी खेलता हूँ हॉकी खेलता हूँ वॉलीबॉल खेलता हूँ फुटबॉल खेलता हूँ यह खेलता हूँ